मां तव्हांखे हिकिड़ी आखाणी जे ॿुधायां पंहिंजे बारे में मुंहिंजो तजुर्बो भई मुंहिंजो तजुर्बो कीअं कामयाबु थियो मां हिकु इस्कूल में टीचर हुयसि सिंधी क्लास खे पढाईंदी हुयसि उन क्लास में छोकिरा बि हुया छोकिरियूं बि हुयूं हुन क्लास में हिकिड़ो छोकिरो हुयो गोबिंद नाले करे उहो पर सभिनी खां अलॻि हुयो हमेशा गुमसुमु रहंदो हुयो ऐं चुपचाप रहंदो हुयो वञी लास्ट वारी बैंच ते वञी करे विहंदो हुयो कंहिंसां बि ॻाल्हाईंदो न हुयो मूंखे पाण लॻंदो हुयो त हे ईअं अलॻि छो आहे सभिनी खां त पोइ हिकिड़े ॾींहुं हिन जी मम्मी मूंसां अचे थी मिलण जे लाइ उहा मूंखे अर्ज़ु थी करे त भई हिन मुंहिंजो हे जेको पुटु आहे गोबिंद उहो सभिनी खां मुंहिंजो नंढो पुटु आहे ॿिया मूंखे ॿ पुट वॾा बि आहिनि पर मुंहिंजो घोटु ऐं उहे ॿ पुट जेके आहिनि उहे मुंहिंजा सभु धंधे में गॾु आहिनि त मुंहिंजो घोटु ॿिन्ही पुटनि सां गॾु उन्हनि सां धंधेदारी ई जूं ॻाल्हियूं कंदो आहे हिन गोबिंद पुटु ॾे निहारींदो ई कोन्हे आ त मूंखे हिन जी ॾाढी चिंता थी पई आहे मां पाण इस्कूल में टीचर थी चुकी आहियां त मूंखे ख़बरु आहे त हिकु टीचर जो वधीक माउ खां वधीक हिकु टीचर जो ॿार ते असरु वधीक थींदो आहे हिन करे मां तव्हांखे अर्ज़ु थी कयां त हिन मुंहिंजे पुट जो थोरो वधीक ध्यानु ॾियो त हे जीअं समाज जो नगरसेवकु सुठो ॿणिजी सघे अहिड़ी नमूने उहा चई करे मूंखे वञे थी त मां गोबिंद में चाहु वठणु लॻसि हिकिड़े ॾींहुं क्लास में शागिर्दनि जे विच में हिकु छोकिरे चोरी कई त उहे छोकिरा सभु हुन खे मारणु लॻा त पोइ मां चयो गोबिंद खे त गोबिंद हाणे तुझे हथ में फ़ैसलो अथई त तू छा कंदे त गोबिंद चयो अगरि हे छोकिरो माफ़ी वठण लाइ तियारु आहे चए थो त मूंखां भुल थी वई आहे त माफ़ी थो वठे त हिन खे माफ़ु करिणो घुरिजे त टीचर सभिनी स्टूडेंट खे माना ॾिसी रही आहे त एतिरे में चवनि था त भई वाह वाह गोबिंद जेको बि जवाबु ॾिनो आहे जामु सुठो आहे त मां ॾाढो ख़ुशि थी वयसि चवां पई त मुंहिंजो तजुर्बो हाणे अॻियां वधियो आहे त अहिड़े नमूने मां हिकिड़े ॾींहुं सभिनी स्टूडेंट खे वठी करे वञी पिकनिक ते वठी वयसि हुन में गोबिंद खे बि वठी वयसि त गोबिंद सभिनीअ सां हुते रोटी वोटी खाधीसीं असांखे पाणीअ जो हुते बंदोबस्तु ॾिसण में न पियो अचे त मां गोबिंद ॾे इशारो कयो त भई गोबिंद तूं वञ पाणीअ जो बंदोबस्तु करे अचु हेतिरे में अधु कलाकु जे अंदरि गोबिंद पाणीअ जो मटिको खणी करे अची मुंहिं अॻियां रखियो ऐं पाणीअ जा ग्लास बि रखियाईं त सभई असां पीतीसि पाणी वाणी पीतोसीं त जामु इस स्टूडेंट जेके बि हुया जेके ॿिया ॿार हुया उहे ॾाढा ख़ुशि थी विया ऐं गोबिंद जी साराह करणु लॻा हुन खे हंज में खणी करे चकर ॾियण लॻा अहिड़े नमूने मुंहिंजो तजुर्बो कमयाबु थियो